असां सभई पंहिंजे पंहिंजे धर्म में इलाही हो रखंदा ऐं श्रध्दा रखंदा ऐं जीअं असांजो सिंधी समाज आहे त असां पंहिंजे सिंधीयुनि खे अॻिते वधाईन्दा ऐं पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी सेखारींदा ऐं त पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी ॿुधाईन्दा बि ऐं सभु कुझु शयूं जीअं अॼकल्ह जा ॿार आहिनि सिंधी घटि था समझनि या घटि था सिखनि अगरि माउ पीउ ॻाल्हायनि था त अस असांजा ॿार ॿुधन था त हू बि सिखी था वञनि त हीअं करे असां प्यार मतिलब पंहिंजो ॾेखारींदा ऐं जीअं पई सिंधी प्रार्थना आहे त ॿारनि खे सेखारणी थी पए पंहिंजे ईष्ट देवता लाइ त उन्हनि खे बि ॿुधाइणो पवंन्दो आहे ॿारनि खे समझाऊं था हीअं ई जीअं मुस्लिमान आहिनि त मस्जिद में बि हे पाण पा पंहिंजो इमाम जेको इन्हनि जो आहे त हो सु सेखारिदा आहिनि पंहिंजो धर्म ॿारनि खे हीअं सेखारे करे ॿुधाए करे त हीअं असां हिक ॿिए खे मतिलब दूसरन खे पंहिंजो प्यार ॾेखारे करे समझाईंदा ऐं त हिन हीअं उन्हनि जो मार्गदर्शन ॿारनि जो स करिदा आहियूं पंहिंजे संस्कृति में त जीअं असां सिंधी पंहिंजे सिंधीयुनि जो मार्गदर्शन कंदा आहियूं पंहिंजे सिंधीयुनि खे अॻिते वधाईन्दा आहियूं पर अॻिते वधण लाइ प्रेरित करिदा आहियूं त हीअं ई सभु धर्म में सभु पंहिंजे पंहिंजे धर्म में त सुठो लगंदो आहे हीअं ई त अॻिते वधंदा आहियूं सभई त सभिनीनि में प्यार ठाहीन्दो आहे प्यार वेंदो आहे ॿारनि खे सेखारन था सभु पंहिंजे पंहिंजे हुनमें ऐं धर्म में सभु पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजो धर्म सेखारन था अॻिते वधाइण था हर कोई पंहिंजी संस्कृति खे अॻिते वधाइण चाईन्दो आहे त पंहिंजे ॿारनि खे सु सेखारींदा आहिनि हर दिन नियम सेखारींदा आहिनि पंहिंजे ॿारनि खे प्रार्थना सेखारींदा आहिनि सभिनीनि खां कीअं ॻाल्हाइणो आहे वॾनि खां कीअं ॻाल्हाइणो आहे नन्ढनि सां कीअं ॻाल्हाइणो आहे सभनीनि में प्यार हुजे कोई धर्म जो भेदभाव न हुजे हे सभु असां सेखारींदा आहियूं पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे कल्चर में असां सेखारियूं था सभी सेखारींदा आहिनि पंहिंजे पंहिंजे धर्म में